आं संजेननाय खाजायानो जाहैबाय मेगि माने मेगिखौ आं बिराद जानो मोजां मोनोमोन दाबो मोजां मोनो ओमफाय ओनदै समाव बांसिन मोजां मोनोमोन स्कुलाव टिपिन सोनानै हरबाबो जेन'बा बिमाया जुदि रुथि बा ब्रेद बा फिथाइ सामथाइ सोनानै हरदोंबाबो बे मेगियानो आंनि फेब्रेतमोन आरो गुसुबा थावा माने टिफिन ब'क्सनि सेब लाजोबोमोन आरो बे मेगिया थेवब्लाबो आंगायामोन आरो बे मेगि बस्थुखौ ओमफ्राय बे मेगिखौ आर स्कुल गनानै आङो न'आव फैनानै सौफैनानै मेगिखौनो जाफिननो लुगैयोमोन एखमबा बेलासि समाव ओमफाय बिमायाथ' अ'फिसआव थाङोनालाय जोंना बिदिनो जानो लुगैथारनाय समाव उफाय गोयैआव आङो बेखौ न'आव फेकेट मेगि फेकेट थायोमोनबा आङो संनाय संजेननाय जादोंमोन आरो ओमफाय बिमाखौ संनाय नुयोमोन आरो जेनबा मेगि बानायदों होननानै ओमफाय खिन्थु माब्रै बानायो आं बेखौ मिनथियामोन ओमफाय दाना सानसेखालि आं जेब्ला ट्राइ खालामो आं मेगिखौ फेकेटखौ हासिनानै आङो सारायाव जानो आरो दैयाव दा ओन्दै सममोन नालाय आं मिनथियामोन आरो दैखौ बिसिबां बुरजा होनांगौ बा खम होनांगौ आङो दैखौनो सारायसे गाहाम लुनानै होयो आरो फेकेटसे बे थाइबानि मेगिखौनो दाना बिदिनो गोदौ होयो गोदौ होयो ओमफाय मानो दैब्रां जाखो माखो होननानै सानोमोन आरो ओफ्राय बिमायाथ' जि गोथाव सङो मोदोमफ्रु लायो ओमफाय आंनि संनाय समाव आं सानबाय आरो बे समाव मा आंनि मेगिया मानो मोना मोनदोंबाबो मानो एफफा दैलावलाव मानो बिमा संनायबायदि गोरान जायाखै बेखौ सानोमोन आरो ओमफाय उनाव जेबा जों जायो होमबाथ' टेस्टआथ' गैखालायानोमोन ओमफ्राय दैब्रांब्रांखाथारमोन आरो ओमफाय जेब्ला आं जायो फसायखायासै ओमफाय जेला बिमाया अ'फिसनिफ्राय फैयो होनबा आं बिमानो खोनथायो आरो आं बेबायदि बेबायदि संजादोंमोन मेगिखौ ओमफाय खोनानानै मिनिबाय आरो बिमाया थायबानि फेकेट मेगिखौ नों सारायसे गाहाम दैयाव मारै संनानै जाखो होननानै मिनिजादोंमोन आरो आङो बे उन्दै समाव बेनोमोन आंनि फारस्ट इक्सपेरिएन्स संनायनि